हिंदी बोलने वाले लोग ऐसे भास जो लोग समझते नहीं है उनको छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा बोला जा सकता है कहानियों के द्वारा टिप्पणियों के द्वारा मुहावरों के द्वारा जिसे लोग भाषा समझ सकें हमारी बोली समझ सकें इशारों के द्वारा बोल सकें लिखने के माध्यम से उन उनकी कोचिंग लगा दी जाए हिंदी की समझाने के लिए भाषा अनेक प्रकार की होती हैं हर राज्य में अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है जैसे मध्य प्रदेश में बुंदेली भाषा भाषा बोलने के लिए हिंदी वर्णमाला का सही ज्ञान होना चाहिए ऐप की सहायता से हम हिंदी भाषा बोल सकते हैं रोजाना हिंदी रीडिंग कर सकते हैं हिंदी गाने सुन ते सुन सकते हैं हिंदी लिखने वाली हिंदी बोल सकते हैं हिंदी को बोलने के लिए हमें